औ औ औ आदसा दे होनलाय आदसा अह आदसा अह आदसा दाख्लिसो बावैसो रिजाल्तआवथ' जोंनि न' खाथियावनो सासे मोजां पारसेन्ट लानानै पास जादों जेन'बा बियो अल आसामाव इंराजिआव हाईस्ट नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हादों जेन'बा माखासे साबकेटफ्रावबो मोजाङानो आरो माखासे बिदिनो गथ'फोर दंबावो मोजां मोजां इउ एन एकाडेमिनिफ्रायबो मोजां मोजां पारसेन्ट लानानै पास जानाय स्थुदेन्टफोर दङ आरो दस्रा स्कुलनिफ्रायबो बिदिनो मोजां मोजां गथ'फोर दङ जेन'बा मोजां पारसेन्ट लानानै पास खालामनाय जोङो बिदिनो बुथुमनो नाजाबाय थागोन खबर हरनो नाजाबाय थागोन जेनबा नोंथाङाबो खबर लाबानो जाबाय आरो माबाफोर औ माबाफोर मिथिनो लुबै आदसा दे होनबालाय नोङो औ औ फैनायनि औ औ औ औ औ बिदिबाथ' जोबोद मोजाङानो खौरांआ औ बिदिबा फैनायनि सिगां खनसे कल खालामबावदो जेन'बा जोंबो रेदि थागोन आदसा आदसा दे होमबालाय औ औ थेंकिउ